مجھے کھانا بنانا بہت پسند ہے کیونکہ جب بھی میں کھانا بناتی ہوں تو وہ کھانا سب کو بہت اچّھا لگتا ہے گھر میں سب میرے ہاتھوں کا کھانا پسند کرتے ہیں اور میری دوستوں کو بھی میرے ہاتھ کا کھانا بہت پسند ہے میری دوست کھانا پیک کروا کر بھی لے جاتی ہے ویسے میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ میں کھانا بنا میں کھانا بنانے کو اپنا پیسہ بنا لوں ایک بار میں نے اپنے گھر والوں سے بھی بولا تھا کہ لے بولا تھا لیکن میرے گھر والوں نے میرے منع کر دیا ان کو یہ سب پسند نہیں ہے کہ گھر گھر کی لڑکیاں باہر جائیں اس لیے میں یو ٹیوب پر ویڈیو بناتی ہوں جو بھی کھانا کھانا میں بناتی ہوں وہ میں سب کے ساتھ شئیر کرتی ہوں اور سب لوگ سب لوگوں کو شکایت بھی اور سب لوگوں کو سکھاتی بھی ہوں مجھے یہ سب کرنا اچّھا لگتا ہے اور لوگوں کو بھی لوگوں کو بھی سکھانا اچّھا لگتا ہے مجھے ویڈیو بنانا بہت پسند ہے کیونکہ وہ مجھے اچّھا لگتا ہے اور میں یو ٹیوب پر بہت سی ویڈیو دیکھتی ہوں جس سے کہ مجھے اور بھی اچّھا اچّھا کھانا بنانے کے لیے ملتا ہے اور کھانا اور میں اپنی دوستوں کو بھی اس یو ٹیوب کی ویڈیو کے بارے میں بتاتی ہوں کہ یو ٹیوب پر بہت اچّھے اچّھا کھانا بنایا جاتا ہے اور کھانا بنانا ایک اپنی ہی